मूंखे फ़ख़ुरु आहे पाण ते चालीह साल अॻु मां हिकु विचोले दर्जे परिवार में जनमु वरितो ऐं मूं पंहिंजी पढ़ाई बी कॉम ताईं कई ऐं कुझु वक़्तु खांगी नौकरियूं कयूं ऐं पघारु घटि वण सभु मों हमेशह कोशिशि कई त हिकु सुठी नौकरी मिले जंहिं में सुठी पघारु हुजे जीअं मां पंहिंजे परिवार जे लाइ कुझु करे सघां ऐं असांंजी बि थोरी तरक़ी थिए भॻिवान जी दया सां मूं बैंक जो इम्तिहान पास कयो ऐं मां बैंक ऑफ इंडिया में लॻुसि उहो ॾींहुं मुंहिंजे लाइ ॾाढो आत्मसम्मान वारो हुयो जंहिं न फ़क़ति मुंहिंजी पर पूरे परिवार जी माली हालाति सुधारे छॾी ऐं हाणे असां ख़ुशि आहियूं ऐं असांजा ॿार बि सुठी शिक्षा वठनि था ऐं असांजो बि समाज में कुझु नालो आहे ऐं माण्हू बि असांखे सुठी इज़त ॾियनि था इन विच में मूं इंटरनल इम्तिहान बि पास कया जंहिं में मूंखे पघार में वाधारो मिलियो ऐं कुझु सालनि खां पोइ प्रोमोशन में थियो ऐं असांजी माली हालात बि अॻे खां अॻिरी थी ऐं असीं पहिरीं खां वधीक सुठे नमूने समाज में पंहिंजो स्थान ठाहियो इहो सभु मूंखे बैंक जी नौकरीअ करे मिलियो आहे जो मां बैंक जी नौकरीअ ते फ़ख़ुरु थो कयां बैंक जी नौकरी मूंखे घणो कुझु सेखारियो अनुशासन वक़्त जो क़दुरु वक़्त ते कंहिंखे सहायता करण ऐं वॾनि अमलदारनि खां कुझु सिखण ऐं सम्झणु मतिलबु त बैंक असांजे लाइ भॻिवानु आहे ऐं मां सदाईं बैंक जो शुकुर गुज़ार रहंदुसि